असांजे सूरत शहर में योगा केंद्र ऐं जिम योगा केंद्र ऐं जिम जाम सारियूं आहिनि पहिरियों जे टाइम ते माण्हू वधीक जिम वञणु पसंदि कंदा हुआ ऐं हाणे वधीक योगा करणु पसंदि था कनि छो कॾहिं माण्हुनि खे लॻे थो त भई जिम वञण खां त बैटर आहे योगा करणु सुठो छोकी योगा करण सां पंहिंजो शरीरु ॾाढो सुठो सुठो और फिट थो रहे असांजो स्वास्थय उन सां सुठो थो रहे योगा करण सां हिन जे करे अॼुकल्ह माण्हू वधीक योगा करण में ई पसंदि था करणु योगा खे घणो ई महत्व मिलंदो आहे पंहिंजे सूरत में अॻिए साल असांजे हिते ॾाढो वॾो आयोजन रखियो वियो हुओ योगा केंद्र योगा करण जो